जेना गाड़ी घोड़ा चलै छै रोड पर रोड खराब छै जर्किङ्गमे रोड टुटि गेलैए जाए मे दिक्कत होइ छै परेशान होइ छै आदमी गिर जाइ छै परेशानी बढ़ै छै गाड़ी घोड़ा खराब भए जाइ छै रोड टूटल फूटल छै वहाँ से वह वजहसँ चलै छै परेशानी आदमीके बढ़ि जाइ छै जाइमे आबैमे गाड़ी घोड़ा रोड पर जेकरामे जाइमे बहुत परेशानी बहुत दिक्कत होइ छै बहुत हिसाब से चलै छै गाडी घोड़ा खराब भए जाइ छै एक्सीडेन्ट भए जाइ छै आदमी खतरा भए जाइ छै

कोइ चीज लिअ पैसा लगै छै आदमीके भर्ती होइके लिये चाहै छै सरकारी होस्पिटलमे चलऽ लागत सरकारीमे इलाज नहि होइ छै पराइभेटमे चलऽ पराइभेटमे करै लए पड़ै छै लिमिट आदमीके वहाँ बहुत छै दिक्कत से परेशानी इतना गाड़ी घोड़ा चललैए रोडके वजहसँ रोड बढ़िआँ रहै छै ठीक रहै छै गाँव घरके रोड टूटल फूटल पर जाइमे ओहिमे चलैमे आदमीकेँ परेशानी बढ़ै छै परेशानी बढ़ै छै तऽ अपन दिक्कत होइ छै ओहिसँ दिक्कत होइके बाद बहुत खराब आबै छै की करतै आदमी ओहए वजह से आदमी चलै छै बड़ी हिसाब से चलै लए पड़ै छै करै लए पड़ै छै जेना ई चीज भेलै ई चीज से खतरा छै बाल बच्चा गाडी घोड़ा चलाबै छै बड़ी मुश्किल से चलाबै छै बड़ी दिक्कत से चलाबै छै बहुत परेशानी झेलै लए पड़ै छै करै लए पड़ै छै अबै लए पड़ै छै वहाँ लए गऽ करै लए बहुत मुश्किल से आदमी जीयैत छै बहुत घुटि घुटि कऽ चलै छै गाड़ी घोड़ा इतना निकलि गेलैए इतना निकलि गेलैए आदमी खतरो बहुत होइ छै एक्सीडेन्ट भी होइ छै जे कान कपार टुटि जाइ छै केओ मरि भी जाइ छै गाड़ी घोड़ा जेना बड़का बड़का मार्शले भेलै टेक्टर भेलै पिकअप भेलै स्कार्पियो भेलै बहुत छै आओर खतराक घर होइ छै एक्सीडेन्ट से आदमी बहुत किछु भए जाइ छै मरि जाइ छै जान पर आदमी खतरा जेतना गाड़ी नहि निकललै ओतना आदमीके परेशानी छै बढ़ै छै हर चीज से भए रहल छै बड़ी मुश्किल से निकालै लए पड़ै छै करै लए पड़ै छै सोचै लए पड़ै छै आखिर करतै की आदमी ओहए हिसाबसँ चलै लए पड़ै छै मगर करना तऽ जरूरी छै नहि करतै तऽ केना होयतै गाड़िओ बिनु तऽ आदमीके बनै नहि छै बड़ा बड़ा घरे सब देने छै बड़का बड़का बिरेकर देने रहै छै बिरेकर पर आदमी गाड़ी लए कए आबै छै ओन्ने से ओ आएल ओन्ने से टकराए जाइ छै आदमी गिर जाइ छै कान कपार फुटि जाइ छै इलाज बारी करै लए पड़ै छै डाक्टर कन भर्ती करै लए पड़ै छै हर चीज चलै लए पड़ै छै नहि करतै चलतै तऽ केना होयतै बड़ी मुश्किल से आदमी चलै लए पड़ै छै नहि होयतै तऽ बड़ी मुश्किलसँ ई जियै लए पड़ै छै आदमी आ गाड़ियो नहि रहतै आदमी तऽ जा सकै छै केना जैतै आदमी केना भी चलतै ओहि हिसाबसँ चलै लए पड़ै छै आदमी के गाड़ियो घोड़ा रहनाइ जरूरी छै करनाइ जरूरी छै ओहए लए कऽ ओहो परेशानी बढ़ै छै हर चीज ओहो लए कऽ जाइ लए पड़ै छै सोचै लए पड़ै छै जे केना की होयतै आज की परेशानी करै लए पड़तै चलै लए पड़तै ओ हिसाबसँ आदमीके हर चीज हर मुश्किलके सामना करै लए पड़ै छै नहि करतै तऽ केना होयतै बच्चा बच्चा गाड़ी चलाबै लए सिखाए देलकै ओ करै छै ओ हिसाबसँ करतै चलतै नहि तऽ केना भए रहल छै ओहि हिसाबसँ चलै छै आदमी दुइ टका कमबै खातिर करैक बाद दूर दूर आदमी गाड़ी लए कऽ करै लए पड़ै छै केओ बिजनिसे छै गाड़ी पर लै छै करै लए लए लै छै आमे छै आमेके बिजनिस छै आम लै छै आदमी टरे मे चैल जाइ छै बेचैलए बेचतै नहि तऽ आखिर बाल बच्चा के लोक केना पालतै करतै खिलैतै पिलैतै बहुत हिसाबसँ चलै लए पड़ै छै करै लऽ पड़ै छै घरसँ की करतै आदमी बड़ी मुश्किल से चलि रहल अच्छा आदमी चलैत छै महल लए कए की करतै दूर दूर बिजनेसके खातिर लोग बिजनिस इसलिए करि रहल छै जाइ लऽ पड़ै छै करै लऽ पड़ै छै सोचै लऽ पड़ै छै केना करबै कोन हिसाबसँ केना चलतै केना करबै तऽ केना होयतै दुइ टका कमबैके लिए लोग बहुत हिसाबसँ बहुत

बालो बच्चा खैतै बाल बच्चाके आगे ई चीज करनाइ पड़ै छै समझै लए पड़ै छै नहि समझतै नहि करतै तऽ केना होयतै केना चलतै दिन दुनियाँ बहुत मुश्किल छै बड़ी कठिन छै बड़ी कठिनके जिन्दगी जीयै लए पड़ै छै आदमीके बहुत सोचि समझि कऽ करै लऽ पड़ै छै नही छ सोचतै तऽ केना होयतै बहुत हिसाबसँ बहुत मुश्किलसँ जीयै छै आदमी की करतै आदमी करै लए तऽ आखिर पड़तै अहाँसँ आदमी करना भी जरूरी छै जरूरी छै बिजनिस भेलै जेना साइकिले भेलै जेकरा साइकिल छै गाड़ी नहि छै साँइकिले से आदमी दुनियाँ पैदल चलऽ लगै छै किछु दुर पैदलो चलै छै पैदल जाना भी जरूरी रहै छै नहि जैतै जेकरा गाड़ी छै गाड़ीके सबारी करै छै जेकरा नहि छै तऽ पैदलो आदमी चलतै आदमी हे दूर दूर पैदल आदमी जाइ छै बिजनिसके खातिर करैके खातिर मजदूरके खातिर आदमीके जाइ लए पड़ै छै मजदूरी केना करतै तऽ आदमी आगे बढ़तै करतै दू टका के लाभ उठैतै चलतै नहि चलतै तऽ केना होयतै ओहो मुश्किल छै बड़ी मुश्किल से आदमी बहुत हिसाबसँ चलै लए पड़ै छै आखिर की करतै नहि करतै तऽ केना होयतै करै लए तऽ पड़तै जरूरी छै करनाइ नहि करतै तऽ बड़ी मुश्किलसँ जीयै लए पड़ै छै आदमीके करै लए पड़ै छै सोचै लए पड़ै छै घुमै लए पड़ै छै सोचनाइ भी जरूरी छै करनाइ भी जरूरी छै